बर' रावा समजों लोगोसे सोलायलांनो माने जेरै आं चिरांनि ओमफ्राय चिरांनिफ्राय आङो अदालगुरियाव फरायनो थाहैबाय जेन'बा ओमफ्राय आङो उन्दैनिफ्रायनो आं जोंनि चिरांनि रायलायनायखौ आङो सोलोंनो हायासै रायलायनो हायासै सोलोङासै आङो नखरनि रायलायनायफोरखौ आं खोनायासै सिरांनि रायलायनायफोरखौ आं खोनायासै ओह बिनि बियो आं माने अदालगुरियाव फरायनो थाहैबाय अदालगुरियाव फरायनो थाहैनानै आं अदालगुरिनि सोदोबखौसो आं आं खोमायाव हाबबाय थानानै आंनि गोसोयाव हाबबाय थानानै आंनि रायलायनायाथ' आं अदालगुरिनिखौनो लागोन ना जेरै अदालगुरिनिया जोंनि चिरांआव फरायनो थाफैयोब्ला बियो अदालगुरिनिखौ रायलाया जोंनि चिरांनिखौनो रायलायबाय थानानै जोंनि चिरांनिखौनो गोसोयाव थानानै जोंनि सिरांनिखौनो रायलायबाय थागोन बेबायदि जायो बर' रावा सोलायनाया ओमफ्राय मा होनोब्ला जेरै बाक्सानि रायलायनाया दस्रा जोंनि चिरांनि रायलायनाया दस्रा कक्राझारनि रायलायनाया दस्रा ओमफ्राय बेंगलनि रायलायनाया बेलेगसिन थार दस्राथार आरो बर'ब्लाबो रायलायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो जों बिसोरनिखौ बुजिया बिसोरो जोंनिखौ बारा बुजिया बेबायदि जायो आरो फ्रब्लेम जायो आरो जों बिसोरनि रायलायनायखौ मानि अदालगुरिनि रायलायनायखौ सिफिदआव रायलायनाय खोनायो आरो बिराद सिफिदआव रायलायो आरो गुबुन रोखोमनि रायलायो ओमफ्राय जोंनि चिरांनि रायलायनाया थख' थख' लासै जायो बिसोरो जोंनिखौ बुजिया जों बिसोरनिखौ बुजिया बेबायदि फ्रब्लेमा जायो आरो ओमफ्राय जेन'बा अदालगुरिनिया बेंगलयावनो फरायनो थाहैबाय जेन'बा होनब्ला रायलायनाया सोलायबाय होनजायो मानि ओन्दैनिफ्रायनो जेन'बा अदालगुरिनिफ्राय बेंगलाव फरायनो थाहैनाय थाहैनाय जाबाय जेन'बा होनब्लाथ' बे अदालगुरिनिखौ खोनाबाय थाला थाला थालाना ओमफ्रायो बेंगलनिखौसो खोनाबाय थाबाय रायलायबाय थाबाय थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय आरो बेरायनाय जेरावखि थाङा लोगोफोरजों जानाय सावरायनाय रायलायनाय मा जायो मा लोङो अबाव थाङो बेबायदिनि खोथा रायलायनाय जायो आरो बेनि थाखायनो रायलायनाया बर' रावब्लाबो जोंना सोलायलायनाया जायो आरो एबा जों दस्रा कानथ्रियाव फरायनो थाहैयोब्ला जों बे गुबुन कानथ्रिनि रायलायनायासो जोंनि खोमायाव हाबबाय थानसै गोसोयाव हाबबाय थानोसै बेनि थाखायनो जोंनि रायलायनाया सेनस जायो बेलेग बेलेग रोखोमनि जायो आरो रावआ समजों लोगोसे सोलायनायनि जाहोना जों गुबुन दाबसेयाव फरायहैनाय बा थाहैनाय बेफोरनि जाहोनाव जायो समजों लोगोसे सोलायनाय रावआ बेयावनो जायो आरो मानो होनोब्ला जों उम सानफ्रोमबो बे बाथ्रा फंसेखौनो रायलायनाय खोथा मोनसेखौनो रायलायनाय लोगोफोरजों कलेज थांनाय बहाबा बेरायहैनाय बहाबा द'खानाव जाहैनाय बायदिसिना मेथाय बायदिसिना जाहैनाय थांनाय नखरनि मानसिजों रायलायनाय बे हाजार चिरांनिब्लाबोथ' उदालगुरियाव थाहैयोब्ला बे उदालगुरिनि भाषा थांनाय फैनाय भाषा रायलायनाय बे लोगोफोरजों रायलायनाय बे उदालगुरिनिखौनोथ' लागोन ना बेफोरावनो सोलायो आरो मानसिनि रायलायनाय हनाया ओमफ्राय जेरै ओह कक्राझारनिया गुबुन जायगा दाबसेयाव थाङोब्ला बेंगल बायदिसिनाफ्राव थाङोब्ला बे बेंगलनि रायलायनायखौ जों बुजिहैनाय नङा आरो खोथा रायलायनाया आलदा रोखोमनि जायो आरो बिसिना खाब्रां खाब्रां बेराद गोरा गोरा जोंनि कक्राझारनिया गुरै माहि जायो आरो रायलायनाया बिदियावनो सोलायो आरो जोंनि बर' रावाव मोनथाम मोनथामसो मोननैसो दङ खोमा आलादा आलादा रोखोमनि रायलायनाया राव सोलायलायनायाबो बेबायदिनो जायो आरो गुबुनाव थाहैयोब्ला गुबुननि रायलायनाया सनो गुबुननि रायलायनायखौ जों लानांगौ जायो बिदिनो जायो आरो दस्रायाव थाहैनानै फरायहैनायनि जाहोनानो भाषाया जेखौ जों थाहैयो जेराव थाहैयो जों बेनिखौनो जों लानांगौ सनो आरोखि लानांगौ जायो रायलायनांगौ जायो जेब्लाबो बाहायबाय थानांगौ जायो बे बाथ्राखौ जेराव बेयाव थाहैबायब्ला बिनि थाखायनो जों सोलायनांगौ जायो आरो आरो रायलायनाया बेबायदिनो जोंना एखे थांगोन आरो बिदिनो जायो जेरै अदालगुरिनिया खारै लों खारै लोंनायबायदि बेलेग बेलेग रोखोमनिनो रायलायखायो ओंहाय जोंना सिरांनिआ रायलायो बेलेग ओमफ्रायो बर'आव दङ आरो गोबां धोरोम धोरोमखौ लानानैबो जोंनि रायलायनाय बर' रावा सोलायलायो आरो हिन्दु खृष्टान जेबो फाराग दङ गुबुन गुबुन रोखोम रायलायो बिसिना आलादा रोखोमनि जोंनि आलदा रोखामनि जायो रायलायनाया बिदिनो खृष्टानफ्रा जों आलादा रायलायोलाय आरो ओमफ्राय हिन्दुफ्रा आलादा रायलायो जोंनि हिन्दुनि रायलायनाया गुरै जाबाय ख्रिष्टाननि रायलायनाया गोरा रोखोमनि जाबाय आरो बिदिनो रावानो हिन्दुनिफ्राय खृष्टानाव थाङोब्ला जों खृष्टाननि रायलायहैनायखौनो जों लाहैनांगौ जायो रायलायहैनांगौ जायो आरो खृष्टानफ्रा हिन्दुनियाव थाङोब्ला रायलायनाया हिन्दुनि जाहैनाय जायो आरो हाजार नों खृष्टान रायलायबाबो बे हिन्दुनियानो खोमायाव हाबबाय थागोन सानफ्रोमबो बेखौनो रायलायगोन सान हर फुं बेलासि बेनि थाखायनो सोलायनाया जायो आरो बिदियावनो